جموں کشمیر میں تعلیم نظام کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو یہاں پہ جو طلبہ طالبات وغیرہ ہیں وہ اکثر جو ہے گاؤں دیہات وغیرہ سے آتے ہیں تو ان کو بہت ہی مطلب کیا ہے پرابلم پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے پریشانیاں کئی قسم کی ان کو آتی ہیں کسی کا کوئی ماں باپ غریب ہے تو وہ اپنے بچوں کو زیادہ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم نہیں دلا سکتا یا اس کے علاوہ کسی کو دور کا مسئلہ ہے چاہے وہ مطلب رہنے کا کھانے پینے کا یا بس وغیرہ کے کا سسٹم یا ہاسٹل کی فسیلٹیز وغیرہ اویلیبل نہیں ہو سکتی ہیں تو اس لیے یہاں پہ جو ہے طلبہ یا طالبات وغیرہ جو بھی ہیں وہ وہ تعلیم حاصل نہیں کر اس کے علاوہ یہاں پہ جو غریب ماں باپ ہیں وہ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم نہیں دلا سکتے یا اس کے علاوہ جو مطلب کم پڑھے لکھے ہیں وہ بھی سوچتے ہیں کہ ہمارے بچہ ہم نہیں پڑھے تو آگے ہمارے بچے پڑھ کر کے کیا کر لیں گے کون سا پہاڑ تور دیں گے یہ جو ہے ایک تو ماں باپ کی وجہ سے کچھ بچے جو اپنی ذہنی صلاحیت کو وہیں پہ مطلب دب کے رہ جاتی ہے تو وہ اپنی کسی منزل پہ نہیں پہنچ پاتے ہیں اس کے علاوہ وہ کافی سارے ہیں کسی کے پاس سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے غریبی کا جو یہاں پہ جو بہت عوام الناس جو رہ رہے ہیں وہ بہت زیادہ غریب ہے یا وہ ایجوکیشن لیول ان کا بہت زیادہ لو ہے جس کے وجہ سے وہ اپنے بچوں کو نہیں پڑھا رہے ہیں ان کا صرف ایک ہی مقصد ہے کا خود بھی کام کر رہے ہیں تاکہ اسی طرح ایک طریقے سے میرے بچے اور ہمارے جو بھی ملے ہیں اولاد ہے وہ یہ کام کرتے رہے تو یہ کچھ ریزن ہیں اور پڑھائی پہ زیادہ سے زیادہ خرچہ بھی بہت آتا ہے لیکن آج موجودہ دور میں کوئی بھی مطلب اتنا خرچ وغیرہ نہیں ہے آپ فری بیٹھے گر میں آرام و سکون سے انٹرنیٹ کے ذریعے پڑھ سکتے ہو اور کوئی بھی انٹرنیٹ فری سہولیات میسر ہیں آپ کو آپ کو کوئی اسکول وغیرہ جانے کی ضرورت نہیں ہے آن لائن کورسز وغیرہ ہو سکتے ہیں آن لائن آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھا سکتے ہیں لیکن پھر بھی یہ ایک کم عقلی ہے ان والدین کے لیے جو اپنے بچوں کو تعلیم دینے سے قاصر رہتے ہیں